हा हा मूंखे अ न क्रिसमस पार्टी रखी आहे मां घर में त मूंखे उन लाइ चईं किले जो केक खपे ऐं खपनि कुझु नंढा नंढा डोनट्स हुजनि कप केक थी विया या कुझु नंढियूं नंढियूं चॉकलेट एड़ो कुझु अथव तव्हां वटि कुझु सुठो ऐं स्पेशल लॻे ईंअ हिकदमि फ़ीको फ़ीको फ़ील न थिए असांखे असांखे चारि किले जो केक खपे हू बि अखरोट वारो खपे स्पेशल ऑर्डर ॾियणो आहे ठहाराइणो आहे ईंअ जी बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु मां उन मां ई पढ़ियो ऐं मूंखे तमामु सुठो लॻो केक तव्हांजा रिव्यू त जाम सुठा आहिनि ऐं टेस्ट में बि नम्बर वन आहे त सोचियो मां तव्हांखां ई घुरायां वाह वाह इहो त तमामु सुठो आहे पोइ त ईंअ कयो जेको चईं किले जो केक ठाहींदा उहो शुगर फ़्री ठाहियो छाकाणि थी थो सघे शुगर फ़्री वारा त वॾा बि खाईंदा त ईंअ कजो चईं किले वारो शुगर फ़्री पर अखरोट वारो ऐं नंढा नंढा मस्तु स्वीट लॻनि ईंअ केक खपनि जी त चईं किले जो भाव छा थींदो अच्छा

न न मूंखे खपनि पंजाह नंढा कप केक्स खपनि ऐं कुझु टीह जेतिरा डोनट्स खपनि

अच्छा जी जी उहे सभु मूंखे कलर मतिलब जीअं फ़्लेवर्स जा खपनि उहे तव्हां भले पंहिंजे हिसाब सां मोकलियो पर चॉकलेट वारो हुजण त जरूरी आहे हा ऐं मूंखे गॾ बेरी इनजा फ़ोटो बि शेयर कजो न की तव्हां कहिड़ा मोकिले रहियां आहियो त मूंखे छा थोड़ो आइडिया ईंदी की कहिड़ी पार्टी जी थीम आहे मुंहिजो हुनते वञनि था की न था वञनि ऐं पर मूंखे इहो ऑर्डर खपे पंजवीह डिसेम्बर ते जी पंजवीह डिसेम्बर शाम जो सते बजे त तव्हांजो थी वेंदो रेडी

ओके ठीकु आहे ऑल पैकिंग ऐं ॿियो मां चवां जी जी ओके ओके ऐं ॿियो कुझु डेकोरेशन जो सामान हूंदव तव्हां वटि ईंअ सुठो पार्टी जो वगै़रह ओके हा त इहो त मां अची तव्हां सां रुबरू वठी छॾींदसि पर मूंखे इन्हनि जा प्रोपर पैकिंग बि खपनि न छाकाणि इहो जेसि ताईं तव्हां खणी अचो मूं वटि अचनि त किथे बि हि हिली वञे ईअं टुटी वुटी पए इहो सभु न खपे पर पैकिंग हुजे हुन जी बिल्कुलु ओके ओके डन त शाम जो सते बजे पंजवीह तारीख़ यादि रखिजो चईं किले जो केक ऐं डोनट्स ऐं नंढा नंढा कप केक्स ओके थैंकयू